کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچے ان دنوں گیمس نہیں کھیلتے ہیں بچوں کو زیادہ کھیلنے کی ترغیب دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے